کتابوں کے علاوہ میں قومی کونسل سے ماہانہ نکلنے والا نئی دنیا اور جو وہاں کے خواتین نمبر ہے اور بھی وہاں کے جو پرچے ہیں وہ معاملات میں آئے قندیل ہے ایک آن لائن پورٹل ہے میں اُس کا ہمیشہ مطالعہ کرتا ہوں